हा छो न असांखे बि जंहिं डांस में संस्कृति जे डांस जे रूप में असांखे बि परेशानी थियूं लेकिनि असां खां बि केरु सिखियो त असां बि कंहिं सां केंदे द्वार सां असांखे बि स्टैप पंहिंजा सुठा लॻा पोइ असां बि हुननि सां ॾिसी करे असां बि सिखियोसीं जॾहिं उहो चाहींदा आहिनि कि असांखे इहा शइ सेखारो त असां सेखारंदा बि आहियूं हुननि खे कि हीअं न हीअं कयो हीअं न हीअं कयो त उहो बि असां खां सिखंदा आहिनि त असां बि हुननि सां सिखंदा आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि काने कि असां हुनखे इहे चवूं कि न असां न सेखारंदासीं या छा आहे छा न आहे असां हीअं न कुझु चवंदा आहियूं कंहिंजे बारे में बि लेकिनि असांखे बि जो आहे कॾहिं कंहिंजो कॾहिं कंहिंजो असां इहे हेॾी मौके में असां वेंदा आहियूं त असां हुनजे बारे में बि असां जानकारी वठंदा आहियूं उहो बि असां खां जानकारी वठंदा आइहिनि उहो बि चवंदा आहिनि कि तव्हां किथां आया आहियो किथां सिखिया आहियो किथां छा कयो अथव त असां बि हुनखे ॿुधाईंदो त उहो बि असां खां प्रभावित थींदा आहिनि और चवंदा आहिनि कि तव्हांजो डांस इलाही सुठो हुओ और तव्हां इलाही सुठो कयो अथव हेॾो बढ़िया कयो अथव असांखे वरी सां हिकु दफ़ो वरी असांखे करे करे ॾेखारो ताकि असां बि स्टैप ठीकु सां ॾिसूं ऐं वरी सां हुनखे असां कयूं त हुनखे असां वरी सां हिकु दफ़ो वरी करे करे ॾेखारंदा आहियूं ताकि उहो ही समुझनि कि हा हीअं न असांखे न अचंदो आहे असांखे ईंदो सभु आहे असां कंदा बि आहियूं असां बेहिचक बेशरम ऐं असां इहे न ॾिसंदा आहियूं कि असांखे शरम थी अचे या असांखे केरु थो ॾिसे या असांखे मर्द थो ॾिसे या असांखे ॿार थो ॾिसे या छा आहे असां इहे सभु न ॾिसंदा आहियूं असां बे बेहिचक बे हुन में बे हुन सां हिचक सां असां कंदा रहंदा